ना हमनायनि ना हमनायाव जानाय माखासे जाथायफोर जों गोदो माखासे बोथोरखौ नायनानै जेब्ला हाख'रनि दैया एसे रानो सारनो हाथावथाव जायो बाहेरानिफ्राय दै फैदेरनांगौ गैला आलि थेनानै जोङो बेखौ सारो आरो बे ना सारनाय समाव जोङो बोथोर मोजांखौ नायनानै जोङो सारो नाथाय बबेबा समाव ओरैबादि बोथोर जानानै फैगोनना माने दसेनो बबेनिफ्राय मा जाना फैगोनजे माने खोमसि बार अखा फैगोन बायदि जाना फैयो होनब्ला जों बे समाव ओरैबादि हाखु दाखु जायो माने थाब थाब सारनानै नाखौ माने थाब थाब हमनांगौ जाना फैयो आरो आरो एखनब्ला समाव ओरैबादि जाबोयो माने ना हमफुबाय थानाय समावनो अखा हानाय बे अखा हानानै ओरै जेथिं आलि थेदोंमोनना जोङो बे आलिआनो माने बायहां बायहां जायो होनब्ला जोङो उफाय गैया बबेबा मोनसेजों दैखौ हगार हरनानै अखा हानाय खिनिआवनो सासेआ सारनानै सासेआ थाब थाब हमनांगौ जानानै फैयो दैखौथ' नोङो दै थेनानै दोननायखौथ' नोङो बेजोंथ' दैया बायबोफिनगोन बेजोंथ' दै हाबबोगोन जोङो बेखौ ओरैबादि खस्त' खालामनानै थेथेनानै दस्राजों हगार हरजानाय माने लामा बानायनानै हरथारनांगौ जानानै फैयो नङाब्लानो नोङो आलिआ बायखागोन बायोब्लानो नोंनि ना सारनाया माने हमनो हानाय नङा आरो नोङो एसेबां खस्त' खालामबाय दैखौ सारनानै ना हमनाय समावसो नोङो बेबायदि अखा हानानै होयोब्ला जाखांबाय बेबायदिनो माने ना हमफुथारनाय समावनो अखा हानानै होनाय अखा हायोब्ला जों ओरैबादि खस्त' मोनो माने जे जायगायाव जोङो सानै मानसिजों ना हमनांगौ समाव दैखौ जों सारग्रो जोबनानै सानैजों हमनो सानब्लाबो माने सानैजों हमनो हाया जायो अखा हाबाय अखा हानाय लोगो लोगो सासेआ दैआ सारबाय थादो सासेआ हमबाय थादो माने गोबां खस्त' जायो आरो आरो बेबायदि खस्त' जों मोनबोबाय आरो बेबायदि खस्त'खौ माने दै एसेबां खस्त' खालामनानै दैखौ गारखांनानैसो जोङो नाखौबो बोरै हमालासिनो थानो बेनि थाखायनो जोङो खस्त' मस्त'बाबो जुजिथारनानै सासेआ दै सारलाबाय थानानै सासेआ हमबाय थानांगोन आरो होनब्लासो नोङो माने नाखौ हमगोन नङाबाथ' नोङो ओरै अखा हानायाव नोङो सानैबो हमोबा जोंनि नाखौनो हमस्लाबनो हानाय नङा जोङो दैआसो बुंग्रोजोबगोन ओंखायनो मा खालामो जोङो माने सासेआ दैखौ सारबाय थादो सासेआ नाखौ हमबाय थादो आरो बबेजोंबा दै फैनांगौ दै फैगोन बादिब्ला बे आलिखौ थेथेनानै दोननांगोन ओमफ्राय बाहेरानिफ्राय जेब्लानोखि दैया हाबनो हाया अब्लासो नोंनि दै सारनायखौ नोङो रानहोनो हागोन गोजौनि अखा बारहुंखाब्लाबोथ' नोङो खस्त' मस्त'ब्लाबो नोङो हमनो हागोन दे आरो बेबायदि खस्त'आ जाखांबायबो जों माने उफाय गैया नोङो एसेबां खस्त' खालामनानै नाखौ बोरै दै सारखांनानैसो बोरै नाखौ गारनानै थांनो बिनि थाखायनो माने सासे सारनानैबाबो जोङो सासे हमनानै जोङो बिदि खस्त'यैब्लाबो नाखौ हमनांगौ जानानै फैयो आरो दा आंनि बुंनांगौ खोथाया बेनो दा आं बेखिनिआवनो माने दोनथ'बाय आरो आंनि बुंनांगौखौ